हम छट पूजा पाठ में शामिल हुए थे और उसमें हमारी मम्मी हमको सिखाई थी जो कैसे बनाया जाता है और हम पहले तो हम लोग सुबह में उठे क्योंकि वह तीन दिन का पर्व होता है सबसे बड़ा पर्व छट पूजा को ही हमारे यहाँ माना जाता है और हम छट पूजा को मन जाता है इसलिए हम लोग नहाकर ना गंदे हाथ से छुना रहता है और गन्दगी तो बिलकुल ही नहीं फैलानी रहती है हम लोग पहले हाथ धोकर नहाते हैं उसके बाद हमारी मम्मी हमको खजूर बनाने के सिखाई थी पहले हम मैदा को मिलाकर उसमें चीनी या डालडा या जो होता है कटु मसाला वह सब मिलाए के उसमें बनानी बनाने का सिखा और हमको ठकवा बनाना नहीं आता है और हम वही सीखना अपनी मम्मी से चाहते हैं क्योंकि हमको नहीं आता है और हममें बहुत ज़्यादा ही खजूर बनाने बनाने का सीखा तो हमें बहुत ज़्यादा ही इस पूजा पूजा में हमें बहुत ज़्यादा ही ख़ुशी मिलती है क्योंकि हमको आता नहीं था जो चीज़ आपको नहीं आएगा वह आप सिख जाइए तो आपको ख़ुशी होगा ही है होगा ही क्योंकि यह हमको नहीं आता था और हमारी मम्मी हमको सिखाई और हम सीख गए फ़िर हम बनाए तो बहुत अच्छा ही बन गया था और बन गया था तो उसके बाद हम मम्मी को बोले मम्मी हमसे ठोक्वा नहीं बनता मम्मी बोली कोई बात नही है तुमको हम घरवाले घर पर जब भी खाने का मन करेगा किसी को तो उसमें हम तुम को सिखा देंगें की कैसे ठोक्वा बनाया जाता है और उसमें तो फ़िर मेरी मम्मी हमको बोली ठीक ठीक है सिखा देंगें तो हम बोले ठीक है तुम्हारा जब मन करेगा तब तुम सिखा देना तो एक दिन फ़िर हमको मन किया तो मम्मी बोली मैंने बोला मम्मी हमसे आज नही होगा फ़िर दूसरा दिन तुम सिखा देना